हेलौ ओइ आनै आंनो सुइटार गस्ला नांगौमोनहाय मा दामबा अह जायखि जाया इसे दाम खमनिफोरखौनो लानानै फैदोहाय आनै आंनो गोजांनायाबो बारा जाथारबाय माथो लाबोनो लां माबाफोरखौनो दान्नासो लायो आरो जायखिया लाबोहाय जारों जा मुजाखौबो लाबोगारहाय गोजांनायाव अखयज' जाथारबाय माथो आरो बै खर' खाख्लुबग्रा फोराबो लाबोदोब्रा आंनो फालि गुदुं नायनानै बुरिबाबो दा मागोआव देलायगारसैहां ज्रेमनो माबानानै ला अह

हाजो खाथिनालाय बारबो स्रो स्रो मोनायावबो माथो गुरलुब गुरलुब मावलाय लांनाय जालाय लांबायब्रा इखौ बावनो नाङा दे आनै सुइटार गांसे गांनैखौनो लाबोथारहाय सुइटारखौ गांनैखौनो लाबोखा

बेखौ लाबोथारदो

लाबोदोब्रा अह लाबो

अह दे होनबालाय